جی ہاں میں ٹی وی شو شارک ٹینک سے واقف ہوں یہ شو ہمیں کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت طریقوں سے متاثر کرتا ہے اور اس لیے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں کو کاروبار شروع کرنا چاہیے اور کیسے ہم لوگوں کو اس پر کاروبار کرنا چاہیے اور اس شو میں ایک کاروباری کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی شخص کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس شو کو ضرور دیکھا کریں اس شو کے اندر بہت ساری کمیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جس سے ہمیں کاروبار کے اندر پائی جانے والی کمیوں کے بارے میں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور اس جانکاری کی وجہ سے ہم وہ لوگ وہ ساری کمیاں ختم کر دیتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں